आं उन्दै समनिफ्रायनो सानस्रिदों एबा दैयाव थब्ल'बोदों एबा दैयाव आङो सानस्रिबोदों उन्दै समनिफ्रायनो आं गोथौ दै थौले दै बेफोराव दुगैबोदों बेफोराव आं गोबां रोखोमनि जेंना मोनबोदों माब्लाबा समाव हाख'र हाला माब्लाबा समाव दैनि गुथालजों माब्लाबा समाव जेंसि जेंला मुरा मुरि गोबां रोखोमनि जेंना मोनबोयो सानस्रिनाय समाव जों बेफोर जेंनानिफ्राय माबोरै बारग'नो बेफोर जेंनायाव जोङो बिदिनो आङो एबा आंखौनो बुंनोसै जेब्ला आं दैनि दाहारआव सानस्रिदोंमोन बे समाव जों माब्लाबा समाव जुदि नोङो दैयाव सानस्रिनो रोङाब्ला नोङो दैयाव थब्ल'नो रोङाबा जों माब्लाबा समाव गावखौनो गाव रैखाथि होनो हाया जायो गोबां गिनाय समखिनायजों जों माब्लाबा गावखौनो गाव आन्दायो एबा गोमोनानै जोङो जेबो खालामनो रोङि जायो जों बे समाव जों जेबो गिनो नाङा जों जेबो समखिनो नाङा जों गावखौनो गाव राफोद खालामना लानांगौ बे समाव जोङो आं जेब्ला दै दाहार बारदोंमोन आं बे समाव सिदायैनो बारालासिनो आङो दैनि इसे सिगांआव एबा खर' दैनि खर'आव थांनानै आङो बेजों जेब्ला दैनि दाहार एबा गोथौजों बारदोंमोन आङो खेंसालियायै आं आंनि आखाइ फारनैखौ बैथा हिसाबै बाहायनानै बिनि दाहारखौ आं आखाइजों दानख्लिं दानख्लिं खालामनानै आङो खेंसालियायै बारलांदोंमोन बे दैजों आं खेंसालियै बारलांनानै बे समाव दैनि सिङाव गोबां जाबोर मुरा बेफोरखौ जोङो आथिंजों एबा आथिंजों जोङो गाग्रोबनो हायो बे समाव जोङो आथिंजों गाग्रोबनानै आन्दास मोनो जे बेयाव बेसेबां गोथौ बेयाव मा दङ बेयाव मा गैया जों सिगां आथिंखौ लासै लासै गाग्रोबनांगौ बेनि उनाव आखाइखौ जोङो दाहारखौ दानख्लिं दानख्लिं खालामनानै जोङो दै दाहारखौ बारनो हायो जोङो आथिंजों जेब्लायबो जोङो आथिंखौ सिगाङै थाल लाग्रोनांगौ जोङो आथिंखौ लासैयै गानांगौ जोङो गोबां थाल लानो गोनां जायो दै बारनाय समाव बेयाव बेसेबां दै गोथौ बेयाव मा दङ बेयाव मा गैया बेयाव मा जाबोर दं बेयाव मुरा दं नामा बेनिखायनो जोङो आथिंखौ लासै लासै गाग्रोबनानै जोङो दै दाहारखौ बारनो हायो आरो दै दिमोल दै दिमोलाव आं ओरैबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों माने बे दैनि दिमोल समाव जों माब्लाबा समाव सानस्रिबाबो जोङो बे दैखौ बारनो हायि जायो बे समाव आं बे दिमोलखौ बारनाय समाव डाइरेक्ट आङो गावखौनो गाव सानस्रियालासिनो खांग्रांना लाग्रोदोंमोन बेनि उनाव उल्था मोखां जानानै आङो खांग्रांनानै सानस्रिनानै उल्था मोखां नायदावनानै आङो सायाव गोजावनानै थादोंमोन बेनि उनाव लासैनो फारनै आखाइखौ बैथा बाहायनानै आरो थोंनै आथिंखौ सिगांजों उनजों दैखौ जोखोबाय थादोंमोन बे समाव जोङो जोंनि देहाया दैनि सायाव गोजावखांनानै थायो जों खांग्रांनानै बांसिनै दैनि दिमोलखौ जोङो सानस्रिनो हायो एबा दावनो हायो दैनि दिमोल समाव जोङो दैनि दिमोलाव खुग्लुबनानै जों माब्लाबाबो सानस्रिनो नाङा जों बे समाव जुदि नोङो खुग्लुबनानै सानस्रियोबा बिराद खस्त' मोनो बिराद मेंनाय फैयो हां मोना मोना मोनो बेनिखायनो जोङो दैनि दिमोलाव सानस्रियोबा जोङो माब्लाबाबो जोङो खुग्लुबनानै सानस्रिनो नाङा नङाब्ला जोङो दैयाव गोदोनानै थागोन नङाबा जोङो दावनो हानाय नङा मेंग्लिनानै बेनिखायनो जोङो दैनि दिमोलाव सानस्रियोब्ला जोङो सिगाङावनो खांग्रांग्रोनांगोन बेनिउनाव आखाइ फारनैखौ जों सिबनानै लासैयैनो सानस्रि लांनांगोन आरो